मेरे अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भाषाएँ हैं और ये भारतीय समाज में विभिन्न रूपों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हिंदी भाषा जो की हमारी मातृभाषा है और भारत की राष्ट्रीय भाषा भी है यह बहुत पुराने समय से वेदों से जुड़ी हुई हैं यह भारतीय संस्कृति भाषा और जाति के संगठन की मूल बुनाई है और इसका विकास भाषा की बोलचाल में भी हो रहा है हिंदी का उपयोग व्यावसायिक साहित्यिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी होता है यह भाषा जनता की आवश्यकताओं को समझने में मदद करती हैं वहीं पर अंग्रेजी भाषा भी भारत में बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होती है खासकर शिक्षा विज्ञान उद्योग और व्यावसायिक क्षेत्रों में यह भाषा के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है और अन्तर्राष्ट्रीय संवाद में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान पर लाती है अंग्रेजी भाषा स्कूलों में बहुत आवश्यक है दोनों भाषाएँ भारतीय समाज की विविधता को प्रकट करती हैं और यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं और स्थितियों के आधार पर उपयोग की जाती हैं